जे जोंनि बे आसामाव जे धोरोमारि खेथ्रआव बुंनो थाङोब्ला जोंनि माखासे जेंना सफैनानै जोंनि गेजेराव जोंनि साननाय फैयो बे जोंनि भुल धार'ना धोरोमा जाथिनि खोथा गैया धोरोमा जाबाय सासे सुबुंखौ आबुंहै मोजांहै दैदेननायसो मोनसे बि सिस्टेम जि धोरोमा सासे सुबुंखौ मोनसे समाजखौ नख'रखौ फोसाबनो हाया बेखौ धोरोम होना धोरोमा मालाबाबो जोंनि गेजेराव जाथि बिरनि खोथा लाबोआ धोरोमा थिन्दों मा जोङो मानसि हिसाबै जोंखौ बयखौबो जि जाथियानो जायामानो जि माने खाम हमप्रदायनि मानसियानो जाया मानो जों खौसेहै माने सलिनायखौसो जोंखौ थिनदों आरो बे धोरोमखो लानानै जुदि सोरबा जाथि भेट होनना सानना लादोंबा बि जोंनि थाखाय बिरात खुथि खारक बेबायदि जों साननाया भुल जागोन धोरोमा जाबाय माथ्र' जोंखौ मानसि हिसाबै खानानै मोनसे बेन्दोंआव लाखिनायसो बे जोंनि सिस्टेम जाय मानसिया धोरोमखौ फोथायो बि जाथिनि खोथा फैया आरो बि भेट भाबनि खोथा फैया बि जिखुनि मानसि हिसाबैसो बि बे मेगनजों नुगोन आरो बे मानसि हिसाबैसो सिनायगोन बेनि गेजेराव माने जोंनि धोरोमारि धोरोमनिखो लानानै जोंनि जितु कालसार हो जोंनि बे माखासे हारिमुवारि खोथाखौ जों जुदि बेयाव सोना लायोबा अब्ला हले बे धोरोम सिबिनाया जोंहा बेयो माने आबुं हिसाबे पुर्न जायो होनानै जों बुंनो हाया धोरोमा जाबाय सासे सुबुंखौ हुद्ध मोजां लामायाव लांनायासो बेखौसो धोरोम होनना बुङो आंनि मोनदांनायाव धोरोमा बिखौ बुंदों आरो